आउं हुते ई बसि घुमां पई आउं रामनगर में हा ठाहियो त आहे बसि साहेड़ियूं झेगड़ियूं आहिनि उन्हनि सां गॾु घुमणु वेंदमि

हा हा हा हा हा हा

हा हा पोइ

हा हा करे सघंदमि हा हा हा

हा हा हा हा हा हा

हा हा बराबरि हा हा भले भले असां मुंहिंजी साहेड़ियूं आहिनि टे उन सां गॾु पाण हलंदासीं हा ॾई छॾिजो पास त पाण प्रोग्राम ठाहींदासीं केरे पासे आहे अच्छा अच्छा कोई वांधो न हा हा हा हा

हा हा हा हा सुठो सही आहे सही आहे भैया जेको तव्हां चओ जीअं चओ ओके ओके पार्लर मां थी ईंदासीं भले भले भले ॿियो ॿुधायो हेॾा ॾींहं किथे हुआ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बराबरि हा बराबरि जय झूलेलाल